हेल' अबेनिफ्राय हरदोंमोन नोंलाय औ नोंगौ ओमफ्राय ए लेडिस सायखेल नांगौ नोंनो औ ओमफ्राय नोंसोर माला लांफैगोन दङ मेरला दङ नोंसोरनो मा कालारनि नांगौ औ औ थारमाने नोंसोर कालारखौ खिन्था हरोब्ला आंबो लायनानै दोनफैनो हायो ओमफ्राय माखासे कालाराथ' आंनाव एभेलेबेल दंखायो नालाय ओमफ्राय नोंसोरो कालारखौ हाय नोंसिनि फसायनाय बायदि नायफैनानै लांनो हागोन आरो औ नोंसोरो ओमफ्राय दामा सायखेल लेडिस सायखेलनि दामा लेडिस सायखेलनि दामा गंसेयाव आङो फास हाजारनि फानो आरो बांद्रायनो माने नोंसोर फैयोब्ला एसे खमायजागोन आरो नोंसोरो नायफैग्रोदो सायखेलखौ ओमफ्राय कालारखौबो नायफैग्रोदो ओमफ्राय एसे एनै खमायजागोन आरो जेन'बा आं फास हाजार होन्दों फास हाजारनि एसे गाहायाव आं हरनो हागोन आरो खमायनानै

माने गथ'फोरनि साइखेलखौबो दुइ हाजारावनो फानखायो नालाय ओमफ्राय गेदेरफोरनिखौ एसे बारा लानायजायो आरो सायखेलखौ गिदिरखाय मोनगोन नोंसोर मेरला कालार दं आंनाव नोंसिनि फसायनाय बायदि कालारखौ नायफैनानै नोंसोर लांनो हागोन आरो

औ दे